ہیلو کیا میں ممبئی کے اوبر ڈرائیور سے بات کر رہی ہوں مجھے ٹیکسی آڈر کرنی ہے اپنے فیملی کے لیے بیکز میری فیملی رہتی ہے دلی میں اور میری فیملی رہتی ہے ممبئی میں اور میں رہتی ہوں دلی میں اور مجھے انہیں وہاں سے یہاں بائی روڈ بلوانا ہے کیا آپ مجھے اپنے سارے جو کار کے فیچرس ہیں اس کے بتا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور مجھے بتائیے کہ کیا وہ حفظ و امان کے ساتھ وہ ممبئی شہر سے دلی شہر میں آ سکتے ہیں بائی روڈ اور وہاں کا راستہ کیسا ہے اس راستے میں کچھ غلط چیز تو نہیں ہونے والی ہے اس راست وہ راستہ ٹھیک ہے کہ نہیں پورا بنا ہوا ہے کہ نہیں کہیں کچھ برج تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور راستے میں کوئی ریسٹورانٹس کوئی ڈھابا وابا ہے کہ نہیں آپ کی کار کی جو کوالٹی ہے جو ٹائرز ہیں جو سیٹز ہیں وہ سارے رینیوڈ ہیں کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں بیچ رات میں کہیں آپ کی گاڑی رک کے خراب ہو جائے اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کا جو کار ہے اس میں ساری فیسلٹیز ہیں فار اگ اگر جیسے کہ گرمی لگے کسی انسان کو تو اے سی ہونا چاہیے اور اگر کسی انسان کو بہت زیادہ ٹھنڈی لگی تو اے سی اور کسی انسان کو ایک بار گرمی لگ رہی ہو کسی دوسرے انسان جو دوسرے سیٹر میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے ٹھنڈی لگ رہی ہے تو الگ الگ اے سی کا جو بٹنز ہوتے ہیں تو وہ بھی رہنے چاہیے وہ ساری چیزیں مجھے بتائیے کیا آپ کے کار میں اویلیبل ہیں کہ نہیں اور کیا یہ جرنی سیف رہے گی میری فیملی کے لیے جو رہتی ہے ممبئی شہر سے اور انہیں آنی ہے دلی شہر